मूंखे बेसण जी भाॼी सुठी लॻंदी आहे बचपन में ई मुंहिंजी माउ मूंखे बेसण जी भाॼी खाराईंदी हुई पोइ मूंखे सुठी लॻंदी हुई ऐं पोइ अॻिते बि उन ई बेसण मां ॿ टे नमूना ठाहींदी हुई कॾहिं कोकी पचाए बेसण जी ॾींदी हुई कॾहिं टिकियूं तरे ॾींदी हुई कॾहिं पकौड़ा करे ॾींदी हुई पर मूंखे बेसण ॾाढो वणंदो हुओ पोइ जॾहिं मां वॾी थियमि त मां पंहिंजे ॿारनि खे बि बेसण जी भाॼी जीअं मूंखे ममीअ सेखारी तीअं मां कंदी हुयमि ऐं पंहिंजे ॿारनि खे खाराईंदी हुयमि मुंहिंजे ॿारनि खे बि बेसण जी भाॼी ॾाढी वणंदी हुई ऐं उन ई हाणे बि चवंदा आहिनि त तूं जेकर मम्मी बेसण जी भाॼी ठाहे ऐं बा वरी पोटा पोटियूं थिया आहिनि वरी उहे बि चवंदा आहिनि त दादी आप बेसण जी सब्जी बनाओ फिर बच्चो को बि त दादी आप बे दा दादी तव्हां भाॼी बेसण जी ठाहियो पोइ वरी ॿारनि खे बि उहा बेसण जी भाॼी ॾाढी वणंदी आहे ऐं ॿार बि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि